हैलो अंजी तुसें मिगी आक्खेआ हा सब्ज़ी लैने गी आक्खेआ हा मिगी ते भला गड़बड़ होई ही ते ओह्दे कारण ओह् चीज़ कटोई ही ते फ्ही दोआरै में तुसेंगी फोन कीता हा ते हून तुस मिगी सनाओ केह् भाऽ सब्ज़ी ते केह् केह् आक्खेआ तुसें मिगी भिंडियां आक्खियां ते कन्नै मशरूम आक्खी ही लैने गी अच्छा अच्छा ते पंज किलो भिंडी देनी तुसेंगी ते ओह् केह् आक्खदे भेजाई ओड़गीी गड्डियै दे हत्थ भिंडी ते भिंडी सौ रपेआ किलो ऐ ते पंज किलो भिंडियां आह्नियां पंज सौ रपेऽ दियां आं तुस ठीक ओ भी तुसेंगी कनेही लग्गग खरियां निं भिंडियां कराड़ियां भेजनियां भी जां साफ सुथरियां शैल नेहीं भेजनियां तां खरी होर बी बड़ी सारी चीज़ा जियां मूली ऐ खीरा नींबू होर बी बड़ा कुछ ऐ अच्छा खीरे बी भेजने दौ किलो चार किलो छे किलो सत्त किलो किन्ने अच्छा अच्छा दो किलो ठीक ऐ खीरा दस्स रपेऽ किलो गै लाया तुसें ई सस्ते लाए तुसेंगी जादै मैहंगे निं हैन सस्ते ते धनिया बी भेजी ओड़गी कन्नै नुहाड़े ठीक ऐ होर किश भेजनां तुसेंगी होर इक्क मिंट रुको होर बी सनाओ मिगी तुसें होर बी बड़ा किश कसरोड़ बी आए दा नालियां चम्पां बी हैन होर केह् लैना तुसें तुस छड़ियां भिंडियां खन्नै होन्ने ते तां भी भिंडियां जादै भेजी ओड़गी मतियां हारियां भी पैसे तुस कुत्थें भेजगे मिगी कियां भेजने मिगी तुसें भी मिगी पता बी लग्गग भिंड़ियां भेजी ओड़गी ते कल्लै ई तुस मिगी पैसे निं भेजगे ते भी अच्छा अच्छा कैश देई ओड़गे तां ठीक ऐ भी तां खरा भी ठीक ऐ ओके ठीक ऐ भी